स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसे कि हमारे आस पास के जो अस्पताल थे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो हालत थी वो काफी गंभीर ती उसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आती थी उनके पलंग ठीक नहीं थे उस में सिलेंडर नहीं थे लेकिन अभी कुछ समय में इस्मार्ट सिटी के दौरान काफ़ी अस्पताल बनाए गए हैं उन में अब बिल्कुलभी ना गांदगी है ना कुछ है समय पर सब उसमें सफ़ाई होती रहती है और सब से महत्वपूर्ण जो वहाँ डॉक्टर हैं अब काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर भी आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध हो चुकी हैं और जो उस में बदला जा सकता था वो सब कुछ उस में बदल चुका है उस में अब सुधार की ये अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है बस उस में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जेसी चीज़ें उस में उपलब्ध हो चुकीं है जैसे आप वहाँ आप कुछ भी सामान लेना हो तो वहाँ कैंटीन भी उपलब्ध हो चुकी है बस इस में सुधार कि कोई आवश्यकता नहीं है